ہیلو آر یو فرام اولا یس در اصل مجھے کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے شہر سے کچھ کلو میٹر دور جانے کے لیے لگ بھک پندرہ کلو میٹر دور جانے کے لیے آپ کی کمپنی کی ٹیکسی بک کی تھی تو جس وقت بک کی تھی آن لائن اس میں جو اماؤنٹ دکھا رہا تھا وہ تھا ٹو ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی روپیز جی اور جب میں میری رائڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ ڈرائیور مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں انہیں تھری ہنڈریڈ روپیز پے کروں جی جی در اصل میں انہیں کوئی بھی روپیہ یا تو نہیں پے کروں گا یا پھر آپ اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کریں اور مجھے وہی رقم پے کرنے دیں جو کہ آپ نے اپنے آن لائن ہینڈل سے مجھے شو کی تھی جی جی ان در اصل مجھے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ یہ جو ڈرائیور صاحب ہیں یہ مجھ سے زیادہ پیسے نہیں چارج کر سکتے کیونکہ کمپنی اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ مجھے اتنے ہی پیسے مجھ سے اتنے ہی پیسے چارج کرے جتنے کہ اس نے آن لائن ٹکٹنگ کرتے وقت دکھائے تھے اوکے اوکے یس تھینک یو شکریہ